میں نے جس اسکول سے تعلیم حاصل کری ہے وہاں بہت سارے سبجیکٹ تھے فیزکس ہندی انگلش میتھس کیمیسٹری اردو کمپیوٹر ہسٹری جغرفی سبھی سجیکٹس تھے وہاں کے ٹیچرس بھی بہت اچھے تھے سب کو بہت ہی کچھ آتا تھا سب کچھ ہی آتا تھا لگ بھگ جو بھی ہمیں پوچھنا ہوتا تھا ہم ان سے آسانی سے پوچھ سکتے ہیں جو بھی ان سے پوچھو بہت آسانی سے بتاتے ہیں ماشااللہ سب بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور میرے اسکول میں جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کری ہے وہاں سارے ہی سبجیکٹس پڑھائے جاتے تھے اور بہت ہی قاعدے سے پڑھائے جاتے تھے بہت اچھے ٹیچرس تھے میتھس کے کوشینس تو وہ ہمیں اتنے پیار سے سمجھاتے تھے جس کو سمجھ میں نہ آتے ہوں وہ بھی بہت اچھے سے سمجھا لیں اور پوسٹ گریجویٹ ٹیچرس تھے سارے ہمارے یہاں بہت ہی اچھے سے پڑھاتے تھے بی ایڈ کر کے آئے ہوئے تھے زیادہ تر ٹیچرس پریکٹس اچھی تھی ان کی انہیں ایکسپیریئنس بہت زیادہ تھا اور وہ بہت قاعدے سے سمجھاتے تھے جو بھی سمجھ میں نہ آئے وہ فوراً دوبارہ پوچھو دوبارہ بتاتے تیبارہ پوچھو جتنا بھی تیبارہ پوچھو تیبارہ بھی وہ بتا دیتے تھے وہ جب تک بتاتے تھے جب تک ہماری سمجھ میں نہ آ جا اور وہ اتنے اچھے سے پڑھاتے تھے ان کا پڑھانے کا طریقہ اتنا اچھا تھا کہ ہمارے سمجھ میں بہت جلدی آ جاتا تھا اور جتنے بھی سبجیکٹس ہمیں پڑھنے تھے ہم ان سے زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے تھے پڑھیں کیونکہ ان کا پڑھانے کا طریقہ اتنا اچھا تھا کہ ہمیں بہت زیادہ دلچسپی آتی تھی ہمیں ان ٹیچرس سے پڑھنے میں بہت زیادہ دلچسپی تھی ہم لوگ بہت زیادہ ان کے ساتھ پڑھتے تھے بیٹھ کے وہ بہت اچھے سے پڑھاتے تھے وہ لوگ